तरणाट्या पयल्या परस जाण्टीं पिळगींच चड धार्मीक आशिल्लीं अशें म्हाका दिसता कारण पयलीच्या जाण्ट्यांची खुबशी बऱ्यो गजाली आसलेल्यो आनी तेंच्या फाटल्यान आमचें विज्ञान आसलेलें बेश्टेंच तें कितेंय करपाचें म्हण करनाशिल्ले पूण आमचे तरणाटे पिळगे पिळगे हें तें मान्य जायना आनी हें कितें पयलीचें तें अशें म्हणून कांही सगळें जाण फकाणां करून सोडून दितात पूण तें तशें न्हय जशे पयलीचे म्हणटाले नाकटां काडूंक दिना रातीचीं सान्न मारूंक जायना अशें म्हणटाले पूण तेज्या फाटल्यान कितें तरी त्या वेळाचें रिजन आसलेलें पूण तें आतां लोक कोण मानिनात अशें दिसून येता